कुझु ॾींहं पंहिरां मां वई हुयमि त मां हिक एंकलेट वरितो जेको की ॾाढो ई सुठो ऐं शानदार आहे पाइण में त ॾाढो ई प्यारो थो लॻे घर में ॾेखारियो त सभिनीनि खे वणियो उनजी खूबसूरती एतिरी सुठी आहे उनजी डिज़ाइन ठहे उनजी डिज़ाइन आहे न जेकि उहा एॾी प्यारी आहे की उनजी हिक हिक शइ बारीकी सां ठहियल आहे ऐं मां त सलाह ॾींदमि अगरि कोई वठे त ईअं ई वठे भाई अहिड़ी ई शइ वठे छो जे करे हुनमें ॾाढी सुठी मजबूती ऐं चमक आहे